دیہی کمیونٹی میں سیاحت بڑھانے کے لیے یہ کام کیے جا سکتے نمبر ایک مقامی قدرتی خوبصورتی اور ثقافت کو اجاگر کرنا گاؤں کے آس پاس موجود دریا پہاڑ کھیت یا جنگلات جیسے مقامات کو صاف ستھرا اور محفوظ بنایا جائے تالاب وغیرہ کو صاف ستھرا رکھا جائے اس پر قبضہ وغیرہ نہ کیا جائے نمبر دو ہوم اسٹے یا گاؤں میں رہائش کی سہولت فراہم کرنا اگر گاؤں والے اپنے گھروں میں سیاحوں کو ٹھہرانے کی سہولت دیں تو یہ آمدنی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس سے سیاحوں کو بھی گاؤں کی زندگی قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے نمبر تین بنیادی سہولیات کو بہتر بنانا سڑکیں بیت الخلاء صاف پانی بجلی کی دستیابی ضروری ہے تاکہ سیاح آسانی سے آ سکیں اور ٹھہر سکیں نمبر چار مقامی نوجوانوں کی تربیت گائیڈرز ہنر مند کاریگر یا چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے مقامی نوجوانوں کو تربیت دی جائے شوسل میڈیا یہ ویب سائٹ کے ذریعے پرموشن کیا جائے روایتی میلوں اور تیوہاروں کو سیاحتی موقع فراہم کیا جائے